हम ई जानै छिए पहाड़पर आदमी कोना चढ़ै छै पहाड़पर हम किताबसँ बुझलिए कोना चढ़ै छै पहाड़पर आदमी पहाड़पर एना चढ़ै छै जे ओकर पहाड़पर चढ़ैकेलिए ओकर जूता आबै छै कपड़ा ओकर पहिने सेट आबै छै जूता आबै छै मौजा आबै छै रस्सी आबै छै ओकर कपड़ा आबै छै पूरा रस्सीसँ पकड़ि पकड़िके चढ़ै छै आदमी तऽ हमहूँ चाहै छिए हमहूँ पढ़ि लिखके पैघ हेबै ने तऽ हमहूँ ई चढ़ैलए चाहबै हमहूँ चढ़बै कोशिश करबै जे चढ़ै छै ने पहाड़पर ओकर बहुत नाम होइ छै बहुत प्रतिष्ठा होइ छै हमहूँ चाहै छिए हमहूँ चढ़ी हमरो नाम आगे बढ़ै हमरो नाम पाछाँ नहि रहै हमहूँ चाहै छिए हमरो नाम आगे बढ़ै हमहूँ चढ़ैलए चाहै छी कोनो क्षेत्रमे परिणाम करैलए चाहै छिए हमहूँ समझलिए